मस्कट तुर्की कज़ाकिस्तान जापान चीन अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया रूस भारत न्यूज़ीलैंड बर्लिन कतर ईरान ईराक साउदीअरेबिया मालदिव सिंगापुर मलेशिया इंडोनेशिया बैलीज़ जमैका